प्लाज़ रेस्टोरेंट अ मूंखे तव्हांजे अ होटल मां कुझु खाधो घुराइणो हुयो जॾहिं तव्हांजो पुटु वेठो हूंदो त हुनखे सभु मुंहिंजे बारे में ख़बर हूंदी की मूंखे छा वणंदो आहे ऐं उहो मूंखे सभु मोकिलिंदो हुयो पर अॼु तव्हांजो पुटु वेठो न आहे त मूंखे कुझु तव्हां रोटी मोकिले सघंदा आहियो जीअं चिकन बिरयानी आहे मुंहिंजे घर में मुंहिंजे कुझु साहेड़ियूं अचनि पियूं ऐं वधीक कुझु तिखो बि न खपे मसालेदार बि न खपे त तव्हां मूंखे केतिरी देरि में मोकिले सघंदा आहियो तव्हांजो पुटु मूंखे जल्दी वीह जल्दी मोकिली ॾींदो हुयो ऐं वीह टका डिस्काउंट बि ॾींदो हुयो त तव्हां मूंखे घणो डिस्काउंट ॾेई सघंदा ऐं केतिरी देरि में पहुचाइ सघंदा त इहो वॾी तव्हांजी महिरबानी थींदी मूंखे जल्दी ॿुधायो त मां पोइ वरी हुन हिसाबु सां ऑर्डर कयां तव्हांखे थैंक यू